हमर क्षेत्रमे बहुत सारा संस्था उपलब्ध छै यहाँ विद्या विहार कॉलेज छै यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाइ होइ छै यहाँ सबकिछु रऽ सुविधा ऊपलब्ध छै हॉस्टल छै मेस छै लैब छै लाइब्रेरी छै सबकिछु छै यहाँपर एकर बगलमे छै इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँसँ भी बहुत मतलब वहाँ बहुत अच्छा सुविधा छै सबकिछु रऽ वहाँ भी स्टूडेन्ट सब पढ़ि पढ़ि मतलब बहुत अच्छा मतलब कामयाब होइ छै ओकरे बगलमे छै पॉलीटेक्निक कॉलेज वहाँपर भी बहुत अच्छा सुविधा सबकिछु छै

पूर्णिया कॉलेज इंजीनियरिंग पूर्णियामे इंजीनियरिंग कॉलेज भी छै यहाँ मतलब बहुत अच्छा पढ़ाइ होइ छै सबकिछु रऽ सुविधा उपलब्ध छै

हो गया अब